सरकारि जी जो योजिनाइनि जो लाभ हिन महिल इलाही माण्हू वठिन था सरकारि सुठी योजिनाऊं ठातियूं अथेई जीअं आयुष्मान काड इन्हीअ सां माण्हुनि जो इलाजु इलाही बढ़िया और सुठो बगैर पैसनि थी थो वञे या सरकारी योजिना में घरु घरु सिलेंडर विराया वञिन था या जन औषिधी दवायूं सरकारी योजिनाइनि में माण्हूअ खे अधु खां बि घटि दाम में दवायूं मिली वञनि थियूं इन्हीअ सां माण्हुनि खे कई तरीक़े जूं हेल्प थिए थी उन्हीअ जा इलाही जॻह ते पैसा बचिन था सरकारि उन्हनि जो हर उचित तरीक़े सां फ़ाइदो कराए सघे थी